हमारे गाँव में जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता हैं तो उसको कई बीमारियाँ घेर लेती हैं धीरे धीरे जब वो बिस्तर पर पड़ जाता है तो इसकी वजह से जो है जब बीमार रहते रहे हैं तो गाँव के लोग जो भी हैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं उनका घर सेवा न किया जाए तो वृद्ध आदमी उठ बैठ नहीं सकता इसलिए वो वृद्ध की सेवा करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उनके हाथ पैर में है जान नहीं रहता है वो बेजान हो जाते हैं क्योंकि उनका सहारा गाँव के उनके बूढ़े बच्चे कितने लोग भी हैं जिनके हाथ में ताकत है वही इनका सेवा करते हैं क्योंकि यही अवस्था होता है जब सेवा का मौका मिलता है हर आदमी यह नहीं चाहता कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो हम इनको इस हालत में छोड़ें और वृद्धावस्था ऐसा होता है कि उस वृद्धावस्था में वो उनका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और कई बीमारियाँ उनको घेर लेती है और उसी वजह से यह बीमार बढ़ जाते हैं अंत में जो है बीमारी के चलते चलते उन लोगों की मौत भी हो सकती है क्योंके हर इंसान वृद्ध हो जाता है वृद्ध आद वृद्ध आदमी बैठे बैठे किसी से भी अगर कुछ मांगता है पानी देना और खाना पीना यह सब सारी चीजें हर जो है जवान लोग जो रहते हैं उनके घर के बच्चे वो लोग उनको देते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं जब तक उनका वृद्ध शरीर रहता है तब तक उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह की जाती है क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चों के सहारे रह जाते हैं अगर बच्चे उनके काम नहीं करेंगे तो बच्चे से भी बदतर हो जाते हैं इसलिए वृद्ध लोग अपने ही बच्चों के ऊपर निर्भर रहते हैं अगर वो लोग उनकी सेवा ना करें तो कौन करेगा इसलिए हर माँ बाप की सेवा करने के लिए उनके बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं खड़े रहते हैं उनको कई प्रकार की परेशानियाँ होती है जैसे कि अगर पैर खराब हो गया तो उनको जो है की लैट्रिन हो गया बाथरूम हो गया ले जाने में ले आने में दिक्कत होता है अगर कहीं हापीटलाइज हो गया तो उन को भी गाड़ी में हमेशा जो है कि लेकर जाया जाता है आया जाता है फोर व्हीलर से जाना आना पड़ता है तो हर प्रकार की परेशानियाँ वृद्ध लोगों को झेलना पड़ता है क्योंकि वृद्धावस्था ऐसा होता है कि वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए के उनके हाथ पैर में जान नहीं रहता वह सिर्फ दूसरे के ही ऊपर निर्भर रहते हैं तो वृद्धावस्था सबसे बुरा वक्त आता है इस बुरे वक्त में वो सिर्फ दूसरे के ही निर्भर रहते हैं अपने बच्चों के ऊपर रहते हैं उनका नाती अगर बड़ा है तो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं क्योंकि उनका हाथ पर उनके ही बच्चे होते हैं अगर वो उनका ख्याल ना रखें तो जो वृद्धावस्था होता है बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो लोग बैठे बैठे वृद्ध अवस्था में अगर नहीं टहल पा रहे हैं अगर चारपाई पर लेटे हैं अगर उनको उठाया बैठाया ना जाए तो उनके हाथ पैर में सड़न पैदा हो जाती है पीठ अकड़ जाता है खाट पर लेटे लेटे और लैट्रिन बाथरूम वहीं बैठ बैठ कर देते हैं और तो बच्चों का ही सहारा रहता है कि कैसे हमको किसी ना किसी प्रकार अपने जो है वृद्ध वृद्ध जो हैं उनको उनकी सेवा करना हमारा फर्ज होता है तो इसलिए सभी नौजवान जो होते हैं भाई अपने माता पिता की सेवा करते हैं कि ये आज वृद्धावस्था में हो गए हैं कल हो सकता है हम भी वृद्धावस्था में आ जाएँगे तो यही हाल होगा तो सेवा करना उनका अनिवार्य होता है